मूंखे डुकण ॾाढो पसंदि आहे मां रोज़ु डुकंदो आहियां ऐं पंहिंजो समय व्यतीत कंदो आहियां डुकण में कलाक हिकु कलाक जे डुके थो माण्हू त उहो पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ फ़ुर्त रखी सघे थो डुकण जा अञा बि ॿियां ॾाढा सुठा कारणु आहिनि जेके मां तव्हांखे पोइ कॾहिं ॿुधाईंदुसि मां डुकणु वेंदो आहियां ऐं हिकु समय जी ॻाल्हि आहे त मां डुकियसि पियो पर ओचितो मां किरी पियसि जंहिंसां मूंखे गोॾनि में धक लॻा उहे धक मां जॾहिं डॉक्टर खे ॾेखारणु वियसि त डॉक्टर मूंखे चयो की धकु त लॻो अथईं पर तूं हाणे ॿ ॾींहं डुकी न सघंदे त मां डॉक्टर खे चयो की तव्हां चई रहिया आहियो जंहिं मां न डुकंदुसि त पोइ मां वेही रहंदसि ऐं मुंहिंजे सिहत ते जाम असरु थींदो त डॉक्टर उन ते चयईं की हिकु ॾींहं जी छुटी करे वरी पोइ तूं डुकिजे त मां डॉक्टर जी ॻाल्हि मञी पर मां तॾहिं बि वियुसि उते डुकणु ऐं तकिड़े डुकण जी जॻहि ते मां धीरे धीरे डुकियसि ऐं पेर ते असरु धीरे धीरे थियो ऐं पेरु साॼो थी वियो वरी मां हाणे कलाकु डुकणु वेंदो आहियां वापसि